हेल' मेम आङो कक्राझार टाइमस निफ्राय बुंदोंमोन मेम ओमफ्राय नोंथांनाव नोंसोरनि स्कुल नि बागैसो सोंनोमोन आङो मानि नोंसोरनि स्कुल नि स्ट्राकसारा फिच स्ट्राकसारा माबादि नोंसोरनि स्कुल ना रिजाल्टा माबादि थांनाय फरिखायाव मानोना जों नोंसोरनि स्कुल खौ जोंनि चेनेलाव एड होनो सानदोंमोन बेखायनो होनबा मेम जों बबे समाव इन्टारभिउ लानो थांनो हागोनथाय माने बबे समाव सारभे खालामनो थांनो हागोनथाय नोंसोरनि स्कुलाव

औ माब्ला होनदों सानदे याव हागोन माने क्लास जाफुनाय समाव थांनो मोनब्ला साबसिन जागौमोन नामा क्लास जाफुनाय समाव औ ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैखायाना गाबोन समफोर मा देट गोग्लैयोथाय वेदनेसडे आव दा होनबा फिफटिनावनो थांनोसै मेम होनबा

टाइमा बिदिनो टेन थारटि टु इलिभेन थारटि याव औ आटसा दे